हाल मावनायाव हाल' एवनायाव हाला एवब्ला मै होनांगौ मै होनानै हाथर गुरुबहोजोबनानै हाग्रा हनांगौ हाग्रा हनानै हाग्रा हखांनानै गारखांबा उनाव हालेव फिननांगौ हालेव फिननानै हाखौ फोराननानै आरो मै होबावनांगौ आरो हाग्रा हबावनांगौ हासिनिजों हाग्रा हबावदो ओमफ्राइ हाग्रा हखांब्ला आरो हाग्रा आरो नांगोलजों एवबावदो नांगोलजों एवनानै फोरानदो आरो उनाव मै होबावदो अब्लासो बे हाया मोनबाय आबादफोरखौ मावनो मोनबाय मा फोनो गोसो फोनो मोनबाय बानलु फोनो ना मा फोनो ना मा आबाद मावो मावनो मोनबाय दा बेयावहाय फोखांमानै जेला रज'यो खन्थाजों मायसा दांनांगौ मोनांगौ बुहुथ खस्थ' बेबो हाल मावनायाबो एसेल' खस्थ' नङा नांगोल जुंगाल नांगौ हासिनि नांगौ खदाल नांगौ बायदि रोखोम नांगौ बायथाल बुइथाल गासिबो बायसिला फोरबो नांगौ नांगोल फाहामनो नांगोल फाहामनायनि अस्ट्रआ बेनो आबादारि मावनायनि अस्ट्रआ बेनो आबादारि मावोब्ला अस्ट्रआ गोबां अस्ट्र नांगौ नांगाल जुंगाल हासिनि आरो खदाल सिखा रुवा बाइसिला बाइथाल बायदिसिना रोखोमना बायदि रोखोम अस्ट्र नांगौ बेफोरखौ बायनानै लानांगौ जायो न'आव बाहायनो थाखाय दा बेफोरखौ बायनानै लाजोबोब्ला गाव गावनोनो बाहायनो सुबिदा जायो